मैंने उपहार के रूप में कई लोगों को कुछ गद्य कुछ कविताएँ लिखी हैं

मेरे बेटे के लिए जब वो इस्कूल में किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ बोलना चाहता था मैंने उसको गद्य के रूप में लिखकर दिया जोकि उसे बहुत पसंद आया साथ ही उसके इस्कूल में भी जब उसने उस गद्य को सुनाया तब सभी को बहुत ही पसंद आया और उन्हें प्रथम पुरुस्कार भी दिया गया ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरा कोई गद्य उसके मेरे बेटे के काम आया और उसे इससे प्रोत्साहन भी मिला और उसमें एक ललक सी जागी कि वो स्वयं भी कोई गद्य या कविता लिखे और ये बहुत ही अच्छा एक प्रयोग था इसके अलावा मैंने मेरी पत्नी के लिए भी

पंक्तियाँ लिखी थी जो कि उन्हें बहुत ही दिल को छू गईं कोशिश की थी मैंने जब वो नाराज़ थीं तब उन्हें मनाने के लिए कुछ पंक्ति लिखी थी जो कि उनके दिल को छू गईं और जो नाराज़गी थी वो उनकी दूर हो गई तो मे समय समय पर इस प्रकार के प्रयोग गद्य और कविता के रूप में कोशिश करता रहता हूँ और उसका जो भी परिणाम हो मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो स्वयं की की हुई कुछ कोशिश रहती है